पहले का समय में उतना कोई चीज़ का सुविधा नहीं था नहीं घर पर नहीं बाहर नहीं कहीं जाने आने का और नहीं कुछ नहीं पढ़ने चीज़ का भी इतना था सुविधा नहीं कोई चीज़ का विज्ञान अब विज्ञान बढ़ा है हर चीज़ का सुविधा है जैसे हम पहले चिट्ठी उट्ठी लिख कर माध्यम से जाने जाते थे अब अपना फोन पर ही घर बैठे ही हाल समाचार जान लेते हैं देख भी सकते हैं उनको विज्ञान यही यह इसी बढ़ा है पहले इतना कहैं कुछ नहीं था गाड़ी घोड़ा यह सब कुछ नहीं था और अब सब ची हर चीज़ का सुवधा है जैसे पहले लोग खाना उना लकड़ी पर बनाया करते थे लकड़ी चुन कर लाते थे या काट कर अब ड्गैस पर तुरंत बना लेते हैं वह सब सब का सुविधा है अज आ कहें जा पहले इतना कपड़ा उपरा ही पहनने का सही तरीका नहीं था आदमी के पास इतना कुछ भी नहीं था अब चीज़ का सुविधा हो गया है अपनी मदद खुद कर सकते हैं जैसे कोई काम पहले दस दिन में कर सकते थे वह अब एक दिन में ही कर सकते हैं इस विज्ञान का इतना सुविधा है हर चीज़ समझ सकते हैं देख सकते हैं और बोल भी सकते हैं हर काम अपने ही कर सकते हैं पहले किसी का हर के हर चीज़ कर सकते है बैठे बैठे सुन भी सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ वह सब भी जान सकते हैं आप घर बैठे ही और बता भी सकते हैं क्या हुआ भविष्य में नहीं हुआ यह सब भी पहले यह सब नहीं जान सकते थे कुछ भी नहीं अब पढ़ भी सकते हैं आराम से यह सब कुछ नहीं था नहीं शिक्षा था नहीं कुछ था अब हर चीज़ का सुविधा है और हर चीज़ का च बढ़ा है विज्ञान हैं यह यह इस इस एगो विज्ञान तिकनिक कहते हैं पहले के समय में उतना कुछ भी नहीं था हाँ इतना आसान भी नहीं था जितना अब आसान हुआ है अब का जिंदगी आराम से कट सकता है पहले इतना नहीं कट सकता था हर समय हर चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता था अब कुछ परेशानी नहीं है तुरंत कर सकते हैं कोई भी काम किसी का कोई मदद नहीं कर सकते हैं अब हर चीज़ कर सकते हैं अपने से भी किसी का कोई ऐसा नहीं इतना ही तकनीक है अभी बहुत ऐसा चीज़ है जो इसका तकनीक है पहले इतना कुछ नहीं था भविष्य में बहुत परेशानी होता था पहले के समय में अब उतना कुछ भी नहीं है पहले कोई चीज़ डाकिया द्वारा आ जा देते थे या लेते थे इंतेज़ार करते थे अब हर चीज़ अपने आप कर सकते हैं घर बैठे कोई सामान मँगा सकते हैं पहले नहीं मँगा सकती थी इतना ही ज़्यादा सुविधा हो गया है अब विज्ञान के द्वारा